बस गाडी ट्रक एम्बुलंस सायकल फायर ट्रक रॉकेट स्कूटर टॅक्सी ट्रेन वॅन इमान बोट हॅलिकॉप्टर जीप ट्रॅक्टर बुलडोजर बैलगाडी क्रेन फेरी